आजकलके दुनियामे मैथिलीभाषाके चुनौती छै किआकि आजकलके आदमी मैथिली बोलएसँ हिचकिचाबए छै जेकि ओ कभी सहीसँ मैथिली नहि बोलि सकैत छै आ जेकराके लेल कि मतलब बहुत दिक्कत भए जाइत छै हमरा सब घरेलु भाषामे मैथिली बोलएके लेल हरसमय आ हरसमय तैयार रहैत छिए औरो हिन्दी भाषाके हरसमय हमरासब इग्नोर करैछिए जेकि जेकरासँ कि हमरासबके परिवारमे बोलि भाषामे मिठास बनल रहैत छै औरो ओकरा हरके हर आदमीके साथ हमरासब मैथिली बोलए ले अग्रसर रहैछिए आओर सबके मैथिली बोलएकेलिए समझाबए छिए